ہمارے یہاں کے مٹی کے برتن قالین اور چادر جو کہی نہیں بنتے اور باہر دیشوں میں یہ چیزیں بہت پسند کی جاتی ہے جیسے مٹی کے برتنوں کا آکار ان کا کلر اور ان کی اور ان کی مضبوطی کے بارے میں لوگ بہت بہت بہت پسند آتی ہے ان کی یہ سب بات مٹی کے برتن کی